ہمارے خیال میں یہ دنیا بہت زیادہ بدل چکی ہے اگر آپ دیکھیں کہ پہلے کا جو ماحول تھا اور آج کا جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے پہلے اتنی ترقی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی بڑے بڑے عمارات نہیں تھے لیکن لوگ اس کے بالمقابل بڑے اور سکون سے رہتے تھے محبتیں تھی رشتے تھے آج کے وقت میں ترقی تو ہے پیسے ہیں دولت ہے ٹیکنالوجی ہے لیکن محبت نہیں ہے وقت نہیں ہے سکون نہیں ہے رشتے نہیں باقی نہیں رہے جو رشتے ہیں وہ بھی دکھاوا کے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ دنیا جو بدل رہی ہے اپنے آپ کو بدلیں لیکن اتنا نہ بدل لیں کہ وہ رشتے ہی بھول جائیں وہ محبت ہی بھول جائیں وہ جو تعلقات وہ خوشی تھے اس کو حاصل کیے بغیر وہ دنیا کی ترقی کے طرف دوڑے چلے جائیں دینا بدلے گی لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا نہ بدل لیں کہ آپ کے جو پرانے رشتے تھے وہ بھی ٹوٹ جائے